حیدرآباد کی ڈش مشہور ڈش بریانی ہے جو مجھے بنانا بہت اچھا آتا ہے سا ساری فیملی کو بھی پتا ہے کہ مجھے بہت اچھا آتا ہے لیکن مجھے میرے گھر والوں نے بولا تھا کہ دوشا بناؤ تو میں نے دوشے کی تیاری رات سے ہی شروع کر دی تھی پہلے میں نے اسے پہلے چاول بھگو کر رات میں پھر صبح میں اسے اٹھ کر گرینڈ کیا پھر وہ پین پہ ڈال کر اسے اچھے سے بیٹر جو تھا اس کا پورا پھیلا کر پھر آلو جو تھا اس کو گھس کر پورا اس کے اوپر ڈالا پھر اس کی ایک الگ دوشے کی چٹنی بنائی جو بہت لذیذ تھی بہترین تھی میں نے فسٹ ٹائم بنایا تھا دوشا اور وہ دوشا بہت زبردست بنا تھا سارے گھر والوں نے میری واہ واہ کی تھی اور پہلی بار جب دوشا میں نے بنایا تھا مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میں نے بھی کھایا بہت بہت بھی بہت اچھا تھا وہ یادگار دن تھا جو میں نے دوشا بنایا تھا